ہندوستان شروع سے بہت چیزوں کا بہت چیزوں کا چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کو ہندوستان کا یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے بےروزگاری بہت ہی پرانا مسئلہ ہے اور ابھی ایک فی الحال میں ریسینٹلی میں ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے انڈیا اور پاکستان اٹیک والا جو پلگام اٹیک ہوا تھا اس کو لے کر کے تو فی الحال ابھی تو انڈیا اور پاکستان کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے مطابق مجھے اتنا کوئی اس چیز میں اچھے سے معلومات نہیں ہے درسل مین مدہ بےروزگاری کا ہے یہ بہت شروع سے چلتے آ رہا ہے ہندوستان میں ہندوستان کے ادھکتر لوگ بے روزگار ہیں اور بےروزگاری سے بہت ہی دیس کو نقصان ہوتا ہے بےروزگار ان سے ان بے روزگار سے دیس کا ترقی رکتی ہے دیس کا جی ڈی پی ڈاؤن ہوتا ہے دیس کا اکانمی لیول کم ہوتا ہے تو سرکار سے میرا یہی نویدن ہے کہ اس چیز سے بچنے کے لیے سرکار کو بڑا قدم اٹھانا پڑے گا دیس میں روزگار لانا ہوگا بے روزگاری کتم کرنا ہوگا تو سرکار کو دیس میں روزگار لانے کے لیے بڑے بڑے انڈسٹری فیکٹری ہر ایک ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں انڈسٹری فیکٹری کھولنا پڑے گا جس سے ہمارے جو نوجوان ہیں اور بھی جو لوگ ہیں ہمارے خواتین ہیں تو ان لوگوں میں روزگار پیدا ہوگا اچھے سےلگ لائف جی پائیں گے روزگار ملے گا تو ہندوستان کا بھی اس میں بہت فائدہ ہے ان کا جی ڈی پی لیول بڑھے گا اکانمی لیول دیس کا صحیح ہوگا دیس کا ترقی ہوگا